हाँ की लेबय हाँ छै कोन कपड़ा लेबय कोन लेबय तकियाके खोली छै पायजामाके कपड़ा छै शर्ट छै पैंट छै जाँघिया बच्चा सभके छै बच्चा सभके सेंडो छै गञ्जी छै अंडरवियर छै मच्छरदानी छै बेडशीट छै अहाँ आबू ने लिअ बैठू लिअ जोन कपड़ा लेबय पसन्द करू रुपैआ निकालय छी हे लिअ हैया साड़ी एतना दामके छै ई छै तीन सओके ई छै तीन सओके आबू हाँ साड़ी लेबय तऽ पाँचो सओके हजारोके छै डेढ़ो हजारके छै चाइरो सओके छै तीनो सओके छै दू सओ अस्सियोके छै साया छै बीस टाका मीटरके शर्टके लिये नहि तऽ शर्ट पेन्ट तऽ एकेमे छै पाँच सओ टाका हैत तऽ सेटे हइए अइसँ बढ़िआँ लेबय तऽ नओ सओ टाका पड़त बाल बच्चावला लिअ ने तीन सओवला छै तीन सओ उपर नीचा हैत जींसवला अढ़ाइयो सओ छोटका बच्चाके अढ़ाइयो सओ टाका छै दाम दू सओ पैंसठियो छै जउन लेबय तऽ लिअ आबू जउन लेबय तउन लिअ पसन्द करियऽ हइए निकालि कऽ ढेरी लगाय देलियै लिअ कते लेबय लिअ पसन्द करियनि जे हाँ जे पसन्द करबय ओतना दामके ओतना हेतय हाँ करू पसन्द लाबू लिअ जे रङ्गके लेबय जे पसन्द छै लालमे सँ लेबय कि हे ई ब्लू कलरमे सँ बच्चा सभ गोरा छऽ तऽ ब्लू कलरके बढ़िआँ लागत हाँ लिअ साड़ी हे ई लिअ फैंसी छी देख लिअ फैंसी साड़ी छियै बढ़िआँ छै कॉटेन छी ई फैंसी ई सूती छी ई जॉर्जेट छी देख लिअ सभ अपन अपन पसन्दसँ एकर दाम पाँचे सओके छै ई फैंसीके दाम नओ सओ टाका छै सूती फैंसी चीज लिअ ई जॉर्जेट छी तीन सओ टाका दाम हैत आओर काम करल जॉर्जट छी लियै जे पसन्द छियै से लिअ कपड़ा बहुत सस्ता छै हमरा दोकानमे हम नया दोकान खोललियैहन एहन मार्किटमे नहि कोनो दोकानमे नहि मिलत अहाँ लए लिअ सभसँ पसन्द करिकऽ तब हमरा पैसा देबय हम पूँजी काटि कऽ दै छी जानि लिअ हाँ लिअ जते लेबय हजार दू हजार पाँच सओ हजार जे लेबय से लिअ अइमे बड धोखा नहि छै ई कपड़ासँ गारण्टीके साथ हम दै छियै कपड़ा कभी रङ्ग टीप नहि जायत रङ्ग टीप जेतय तऽ हमर दोकानके नम्बर देख लिअ हमर दोकानमे पहुँच जेबय एकोरती दब हैत तऽ अहाँसँ ठीक छै लिअ पसन्द करली हाँ निकालि देलहुँ हाँ धरियौ